हाँ बोले की जो अभी मेरे बिहार में अभी बहुत सारा सुविधा हो गए हैं कि यह केंसर हो चाहे कोई भी हो बवासीर हो केंसर हो चाहे कोई भी ऐसा रोग हो हर चीज़ का ईलाज है मेरे गाँव मेरे गाँव में बहुत सारा होस्पिटल हो चुके हैं क्योंकि वो इलाज से मतलब कोई भी डाक्टर इलाज कर सकते हैं कोई भी दु ख का इलाज क लिए बवासीर हो चाहे केंसर हो चाहे टी बी हो चाहे दमा हो हर चीज़ का इलाज मेरे यहाँ मतलब मेरे बिहार में होस्पिटल हैं वो सब चीज़ का इलाज हो चु हो हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा है मेरे डाकडर लोग ने अच्छा से इलाज कर रहे हैं कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जितना भी हो मतलब आसान से मतलब हर चीज़ ठीक हो जाते हैं सब डाक्टर लोग अच्छा से देख लेते हैं मतलब रोगी को परसेंट को किसी को मरने नहीं देते हैं थोड़ा बहुत ली मतलब लेकर के मतलब सब लेके चल चल रहे हैं सब देख रहे हैं देखभाल कर रहे हैं सबको यहाँ से लेके मतलब दरभंगा हो मतलब बिहार का कोई भी कोना में अच्छा ख़ासा सब डाक्टर लोग सबको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब हर चीज़ का इलाज करने में डाकडर लोग तैयार ही रहते हैं आगे रहते हैं कि हाँ कोई परसेंट कोई महिला जल्दी न मरे न बच्चा कोई भी न मरे जल्दी सा इलाज हो जाता है वहाँ पे